पौधा छै पौधा पानिके लए कऽ होइ छै खाद देल जाइ छै तब ओ पौधा बढ़ै छै ओहि तरहसँ होइ छै तऽ कोइ भी पौधा लगबै छै ओहिमे पानि चाही खाद चाही मेहनति कमाइ ओकर कम क कमाइ चाही कम कमबयवला चाही हर चीज चाही तब ओ बढ़ै छै तऽ ओ ओहिसँ उपजा होइ छै ओना ओहिसँ सोख अथि लै छै ऑक्सिजन मिलै छै पानिएसँ ऑक्सिजन जे मिल रहल छै पानिएसँ ताहि दुआरे ओहिपर पानि दै छै ओकरा लिए मोटबैके लिए दबाइ पड़ै छै जे खाद देल जाइ छै बढ़यके लिए तब ओहिपर ओ बढ़ै छै खाद देल जाइ छै तऽ बिना पानिके ऑक्सिजन ओकरा मिल रहल छै तऽ पानिपर होइ छै तऽ ओ जे छै बिना पानिके कभी नहि भए सकतै बिना ओकरा सफाइ कयने नहि भए सकतै सफाइ करय पड़ै छै पोसनीके साथ तब ओ बड़ा होइ छै ओहिमे फैलै छै तब ओहिसँ सभ इसभ होइ छै बिना मेहनतिके नहि होइ छै मेहनति करै छै तब होइ छै आ ओ पानिसँ ऑक्सिजन लेल जाइ छै एहिलेल ओकर जीविक उएह छियै पानि छियै पानिएपर ओ होइ छै रहय दहक